जोंनि जोंनि बे जोंनि ओनसोलाव ओरै दाङा बाजिफोरा आरो गोरिब जानाय जाहोनफोरा जाबाय जि साख्रि बाख्रि गैया एथ'बा खिथि बाथि थानायबो मोजां हा मोजां सुबिदा गैयिनि थाखायनो जों दावराव दावसि जायो न'खरफोर सालायनो खस्थ' जायो संख्रि बानलुनि थाखा फैसानि बेफोरनि थाखाय दावराव दावसि जानाय जायो माने जोंहा सोलिनायफोरा बारा मोजां नङा थाखा फैसानि अभाब जायो आरो एथ'बा खिथि बाथिफोर मावनायनि मोजां सुबिदा गैयिनि थाखायनो दावराव दावसि जायो जोंनि न'खरफोराव हयथ'बा जोंनि ओनसोलाव हा हुनिबो माब्लाबा दावराव दावसि जायो आरो मैगं थाइगं बायदि संख्रि बानलु बायदिसिनाबो दावराव दावसि फैसा थाखा गनायनि राहा लामा गैया इफोरनि थाखाय जोङो दावराव दावसि जायो जेन'बा न'खरफोराव गथ' फरायहोनाय इरिनायाव थाखा फैसा दहनस्लाबनो हाया मानो हाया बेफोरनिफ्रायबो दावराव दावसि जायो न'खर गंसेयाव जों जों आरो बेलेग खामानिबो मावनायनि सुबिदा गैया बे जायगायाव इफोरनि थाखायबो दावराव दावसि जायो हा हु बायदि रोखोम इदि गोबांद्राय गैया खिथि बाथि मावनो मोजां सुबिदा मोना इफोरनि थाखायनो जोंनि ओनसोलफोराव दावराव दावसि जायो आरो साख्रि बाख्रि गैया गोरिबानो बांसिनद्राय इखायनो दावराव दावसि जायो जोंनि ओनसोलफोराव